जोंनि भारतनि सोलोंथाया जाबाय मोजांआनो आरो जोंनि भारतनि सुबुंफराबो दा गोजौ लेभेलाव जाबाय गुबुन हादोरनिखौ उनाव नुनानै हाइ लेभेलाव जानायखाय जोंनि भारतनि सुबुंआबो मोजां इसपिसियेलि जाबाय कुवालिफाइद जाबाय बा इडुकेटेद जाबाय सोलोंथाइ गोनां जाबाय आरो बिदि नङाब्ला जों सोलिनो बहुद गाज्रि बेलेग देसआ भारतनि मानसिखौ मुगैयोमोन आगोलाव दा जोंनि माने भारता जाबाय आगोलाव आनदेभेलपमोन बिनि उनाव देभेलप जाबाय दा दा देभलपिं जाबाय आरो थारमाने गुबुन देसनिख्रुयबो जोंनि भारता थारमाने सोलोंथायनि खेथ्र'आव बा बिगियाननि खेथ्र'आव जोंनि भारता बहुद गोजौ थाखोआव फैबाय आरो आरो बेनि थाखायनो जोंनि भारतनि सिङाव फुरा मोजां सिक्खा दिक्खा जाबोबाय आरो जौगानो हाबोबाय बिदिबा बिदि जानाय नुनानै जोङो आरो जिउखौ मोजां दैदेनलांनो हायो सोलोंथाय थायोबा बेनो आरो आंनि बुंनो गोनाङा जोबबाय